शेतां रोयतलो जाल्यार उदकाची खूब्ब गरज उदक जर ना तर आमी शेतां करपाक शकना तेन्ना पावस वर्साक कसो पडटा ताजो अंदाज घेवन आमी जे व्हड नालें जे आसात त्या जाग्यार बारीक बारीक बांद बांदपाक जाय ते बांद बांदून उदक आडयत जाल्यार आमकां शेतां खातीर दोन तीन म्हयने आवश्यक तितलें उदक मेळटा तेन्ना बांद बांदप हे खूब्ब गरजेचे जर उतारात जमीन आसा जाल्यार त्या जाग्यार आमी प्लेस्टीक घालून त्या जाग्यार उदक आडोवपाक येता व्हडली टेंन्क कसो तेन्ना तशाय तरेन आमच्यानीं उदकांची साठवण करून तें वापरपाक येता एक आर्टिफिशल तळी म्हणटात ताका त्याच प्रमाणे आमी जे कितें बारीक बारीक बांद घालतात त्या बांदाक लागून तुमच्या परिसरांतले सगळीं जमीन आसा ती उदकान भरून रावता आनीक आमकां जाय तशें उदक मेळटा दुसरी गोश्ट म्हळ्यार ज्यो आमचे कडेन बांयो आसात ताका वॉटर पंप लायिल्ले आसात पंप लायिल्ले उदक काडपाक तेन्ना आमी पावसाक जेन्ना भरपूर पावस पडटा त्या वेळार शक्य जाता तितले ते पंप चालू करून जाता तितलें उदक उपसूपाचो प्रयत्न करपाक जाय जाक लागून जमनी भितरले फुगिल्ले उदकांतले जे झरें आसतात ते बांयचे दिशेन येवपाक लागतात आनी बांयचे उदक वाडटा अश्या तरेन आमकां शेतां बागायती करतले जाल्यार उपलब्द उदक मेळटा